हम एल पी जी सिलेण्डर अपने घर में रखे हैं उसके लिए हम हमेशा सावधानियां बरतते हैं उसके लिए हम देखते हैं कि साफ सुथरा है या नहीं उसकी जाली साफ है या नहीं उसके पाइप में कहीं कटा तो नहीं है कहीं चूहा तो नहीं काट दिया है उसकी हम सफाई हमेशा करते हैं और ये सावधानियां बरतनी पड़ती है कि कहीं अब उसमें कहीं से हवा लीक कर रहा होगा तो उसमें से हवा लीक करेगा तो कहीं आग लग सकती है कहीं कपड़ा जल सकता है कहीं कुछ भी हो सकता है इसलिए हमें बार बार सिलेण्डर से सावधानियां बरतनी चाहिए उसको साफ सुथरा रखना चाहिए उसकी हमेशा देखभाल करना चाहिए कि सिलेण्डर कहीं फटने ना पावे और उसके जाली भी साफ रखना चाहिए उसे अच्छे जगह पर सुरक्षित रखना चाहिए कि कहीं चूहा ना काटने पावे उसे और सिलेण्डर पर हमलोग खाना बनाते हैं चाय बनाते हैं दूध पकाते हैं और सब्जियाँ बनाते हैं कनौजियाँ बनाते हैं वड़े बनाते हैं सिलेण्डर तो हमलोग बहुत सारा सामान बनाते हैं मेहमान लोग आते हैं तो उनके लिए नाश्ता बनाते हैं भोजन बनाते हैं बहुत सारा सामान हम बनाते हैं सिलेण्डर पर आ सिलेण्डर हमलोग का बहुत ही अच्छा है पहले हमलोग चूल्हा पर खाना बनाते थे तो बहुत परेशानियाँ हो रही थी लेकिन अब हमलोग को बहुत मोदी जी आसान कर दिए हैं देकर सिलेण्डर कि हमलोग सिलेण्डर से पर खाना बनाते हैं और वह खाना बनाने में बहुत अच्छा लगता है अब बहुओं को भी बेटियों को भी सबलोग को सब अच्छे से खाना बना लेती हैं और उसमें कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता है इसलिए सिलेण्डर हमलोग को बहुत ही अच्छा पड़ता है आ सिलेण्डर पर हर सामान हमलोग बना लेते हैं जल्दी चाय बन जाता है जल्दी खाना बन जाता है मेहमान आते हैं तो जल्द से खाना बन जाता है और सिलेण्डर कहीं लीक कर रहा है तो उसका भी हमें ध्यान देना पड़ेगा की कहीं उसमें पाइप तक फटी हो कहीं उसकी जाली ना खराब हो उसे हमेशा साफ सुथरा हमलोग रखते हैं सिलेण्डर पर हमलोग अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर खा लेते हैं मोमोज़ बनाते हैं चाउमिन बनाते हैं मैगी बनाते हैं और सारा सामान बहुत सा बनाते हैं हमलोग वो सिलेण्डर पर सिलेण्डर पर चावल दाल सब्जी कनौजी फिर कतरा जो भी सामान पकौड़े बहुत सा सामान हमलोग बनाते खाते हैं और सिलेण्डर पर हमेशा सावधानी बरतते हैं कि कोइ इसमें दिक्कत ना आवे वैसे बार बार हमलोग साफ करने के लिए मार्केट में भेजते हैं और उसकी सफाई करवाते हैं फिर उसे ले आते हैं घर पे और उससे अपना काम शुरू कर देते हैं इसलिए मोदी जी हमलोग को बहुत सुवधा दिए हैं सिलेण्डर का